बिबार गायनायनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै आङो बिबारखौ आं नोंगौ आं गायो न'आव बिबार थायोब्ला जोबोर नेगेटिबिति नेगेटिबफ्रा थाङो जों गाज्रि नोजोरखौबो थाङो होननानै आं सानो मानोना मानसिफ्रा गेटनिफ्राय सिदा नोंनि न'आव हाबोब्ला बिबार बागान थायोबा बिबार बारनाय मोजां मोजां बिबारनि बिबारखौ नुयोबा माने बिसोरनि नेगेटिबा बिबाराव थायो होनानै आं सानो बिनि थाखायनो आङो आंनि न'आव बिबारखौ आङो गायो न'नि सिथलायावबो गायो आङो एसे जायखौ सिथलायाव गायजानायबायदि आं बेखौ गायो बार' मासिया आरो नैबे सिसोनेल मेसें बोथोरनि जेरै ओ मेरिग'लद प्लेट'निया बेफोरखौ गायो आरो आं मेरिग'लदखौ ओरैनो बर'नि गेन्दाफुल होनो जोङो गोदोनि आरो बार' मासियावथ' बेनो थाबाय आं फुजाबो होयो फुजायाव नांगौनि थाखाय आङो जबाफोरखौ गायो आङो दावदै फुलफोरखौ गायो आरो बिदिनो बार' मासिया जे बारो बेखौ आङो न'नि सिथलायावनो गायो आरो आं न'नि बाउनदारिआवनो आरो जायखौ आङो मेसें बोथोराव जेरै प्लेट'नियाफोर मेरिग'लदफोर जेनियाफोर बिसोरखौ आङो गोजौ टेरिसाव गायनाय जायो टेरिसाव गायोबा बेनो जोथोना बांसिन लानांगौ जायो मानोना दै नाय होबायथानांगौ नायनानै आरो सानदुंबो नांगौ जायो सिसोनेल बे गोजां बोथोरनि बिबारफोरा फुंनि सानदुंखौ मोनोबा साबसिन बारो बेनो आरो जेराव सानदुं आव बारा सैज' हायिखौ आङो नैबे सिथलानि बे गारदेनावनो गायनाय जायो बेनो आरो आरो माखासेखौथ' आं इन्दर फुलफोरखौ ओरैनो न'नि सिङावनो दोननाय जायो इन्दर फुलफोरखौबो आङो गायनानै लानाय जायो बिबार थायोबा न'खराव जोबोर समायना आं सोरांनानै फुङाव सिखारोबा आं बिबारनि महरखौ नुआबानो आं थानो हाया मानोना आङो बिबारखौनो फार्स्त नायजेनो आरो फुङाव सिखारनानै आङो गोजौनिफ्राय आङो गाहायाव बिबारखौ नाहरगोरो आरो बिनिफ्रायसो आङो गासै आंहा खामानिखौ मावलांगोन आरो आंनि खामानि मावनांगौफोरखौ फुंनि खामानिखौ आङो फुंनि ब्रेकफास्ट फिसाफोरनो टिफिन बानायनाय हासबेन्दनो ओंखाम संनाय जाहोहरनाय साख्रिआव थाङो नालाय बेनि थाखाय आङो बिबारखौ आङो सिखारनानै फार्स्त आङो गोजौनिफ्राय बिबारखौ नायस्राजोंबो आङो गाहायसिम ओमफ्रायसो आङो खामानियाव सिला सिबनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो न'आव हाबनानै आङो न' फोसाबनानै बिदिनो ब्रेकफास्ट गथ'फोरनि थाखाय बानायबाय टिफिन हरबाय